साढ़े जम्मू बिच बड़े सारे मन्दर न ते जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू ऐ जि'यां जम्मू बिच पेइया साढ़ा कोल कंडोली मन्दर ओह् पेइया नगरोटै बिच ते फिर ओह्दे बाद आई जंदा साढ़े बाह्वे बाह्वे आह्ली माता जिसी लोग सारे मनदे बड़ा मनदे पूरी जम्मू दी मां ऐ ओह् उसी सारे मनदे ते फिर ओह्दे बाद अस अस कटरा जन्ने कटरा जन्ने ते उ'त्थें नौ देवियां उ'त्थें अस दर्शन करने मां दे ते फिर जेल्लै अस कटरा जन्ने उत्थें रुक्कने ते फिर सानूं उ'त्थें माता वैष्णो दा मन्दर ऐ उद्धर ते लोग बड़े लोग जंदे उत्थें ते बड़ी मन्नी दी जगह् ऐ ओह् ते फिर ओह्दे बाद होर बी साढ़े जम्मू च बड़ियां सारियां जगह् न जि'यां ठीक कोल कंडोली होइया वैष्णो देवी होइया होर ओह्कड़ा होर बी बड़े सारे मन्दर न ते मतलब अस जन्ने बी हैन मन्दर च ते साढ़े घर दे कोल बी मन्दर होंदे बड़े मन्दर होंदे शिव मन्दर होंदे ते भोलेनाथ दा मन्दर होंदा उ'त्थें बी अस जन्ने पूजा करने अपने ते ओह्दे बाद आइये साढ़े त्यौहार ते जि'यां कि जन्माष्टमी आई दिवाली आई देआली आई फिर ओह्दे बाद दशहैरा आइया मतलब लोह्ड़ी आई मतलब एह् त्यौहार जेह्ड़ा ऐ अस सारे जेह्ड़े ऐ ओह् त्यौहार अस मनाने आं होर सारे लोकें ई मनाने बी चाहिदे ते मतलब अलग अलग त्यौहार आंदा ते जेह्ड़े त्यौहार ओह् असें मनाने चाहिदे सारें गी मनाने चाहिदे